ہیلو گڈ ایوننگ سر یس سر سر میں آپ کا نام جان سکتا ہوں اوکے سر سر میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں اوکے سر ٹاٹا نیکسن اوکے سر تو آپ ٹاٹا نیکسن کار لینا چاہتے ہیں سر میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ ٹاٹا نیکسن کی پرائز کیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے بہت سی گاڑیاں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سر سر ایکچولی سر پرزینٹ ٹائم میں ٹاٹا نیکسن کی جو پرائز ہے وہ تھرٹین لاکھ تھرٹین لاکھ ہے اس کے علاوہ بہت سی ٹاٹا کمپنی کی کافی گاڑیاں ہیں لیکن سر تو آپ نے ٹاٹا کمپنی میں سے نیکسن برانڈ کو ہی کیوں چوز کیا سر اس کی وجہ جان سکتا ہوں سر اوکے سر اوکے اوکے تو سر آپ اپنا آپ لے لیجیے اس گاڑی کو آئیے شو روم میرا جو ہے میرا جو میں فلاں شو روم مطلب شو روم میرا دہلی کے گرگاؤں میں پڑتا ہے تو آئیے سر میں وہاں آپ کو دے دیتا ہوں سر تو سر آپ کیا آپ قسط پہ لیں گے یا سر آپ پورا پورا پرائز تورنت دیں گے آپ اوکے سر نہیں سر میں آپ کو بتا دوں اگر آپ قسطوں پہ لیں گے تو اس سے سر آپ کے پیمنٹ کی پیمنٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی آپ قسط جب قسطوں پہ آپ دے دیں گے تو پیمنٹ کریں گے یا آپ کچھ ابھی کر دیں گے بس سر فرق اتنا ہوگا کہ ہم فائیو پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ جو آپ قسط باندھ لیں گے اگر آپ آپ ایک ساتھ اماؤنٹ کرتے ہیں تو تھرٹین لاکھ ہے لیکن سر اگر آپ قسطوں پہ لیتے ہیں تو ہم فائیو پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ انٹرسٹ لگائیں گے اس پہ پھر سال بھر کا جو بنے گا تیرہ لاکھ کے بجائے سر اٹھارا لاکھ بن جائے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے سر جو انٹرسٹ والا جو ہم نظام لائے ہیں دراصل وہ ہم اپنے تاکہ ہماری جو صارفین ہیں ان کو آسانی ہو دراصل اس کا مقصد یہی ہے تو سر آپ وہ تو آپ پہ ہے آپ کا بجٹ کیسا ہے تو آپ اگر آپ کا بجٹ ہے لینے کا پرزینٹ ٹائم میں پورا آپ پیمنٹ کرتے ہو کوئی دقت نہیں ہے لیکن سر ادر وائز آپ انٹرسٹ بھی کیا بولتے ہیں انٹرسٹ پہ بھی لے سکتے ہیں سر اس میں آپ کو آسانی ہوگی سہولت ہوگی تو سر بالکل سر میرا سر سنڈے تو سر سنڈے تو سر تو سرکاری ہماری چھٹی رہتی ہے ادر وائز سر میرے شو روم کا ایک شڈیول ہے اس میں جو ہے ہمارا ہمارا شو روم جو ہے یہ سر منڈے کو بھی سر کلوز رہتا ہے بقیہ جتنے ادر ڈیز ہیں اس میں جو سر میرا شو روم جو اوپن رہتا ہے سر تو سر آپ کسی بھی ٹائم آ جائیں ٹونٹی فور آورس میرا شو روم کھلا رہتا ہے تو آپ آ جائیں سر بالکل اوکے س اوکے سر تھینک یو سر اوکے سر تھینک یو